थारैनो जोंनि भारत हादरा बेफार फालांगियाव दा जौगागासिनो दङ गोदोनि बायदि गोग्लैसोनाय दा नंला दा जोंनिया भारत हादरा गोबां गुबुन गुबुन हादरजों बेफार फालांगि खालामदों खालामगासिनो जेरै ओरै दुबाय रासिया बेफोरबायदियाव गावगावनि बेसादखौ फालांगि खालामहरनो गुबुननिफ्राय लाबोयो जोंनि भारत हादराव फानफैयो गुबुन गुबुन हादरफोर बायदि दा जोंनि भारत हादराबो बेफार फालांगि एबा बिजिनेसआव गोजौ फारसे दावखोलांगासिनो दङ जेरै चायना बेफोरबायदि खान्थ्रिफोरबायदि जों समानफ्राम जोंनि हादरफोराबो दा बिजिनेसआव जोगा गासिनो दङ आरो जोंनि जि सरकार बिसोरबो गोबां अनसुंथाय होयो जे माबोरै बिजिनेस खालामनांगौ आरो बिजिनेसजों लोगोसे जोंनि हादर माबोरै गोजौ फारसे दैखोलांनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हादोराव गोबां गोरिब गुन्द्रा जाय दिनै बोथिसे ओंखामखौ मोनजानो थान बेफोरखौ सुफुंलांनो थाखाय दिनै जोंनि सरकाराबो ओरै बिजिनेसफोर एबा माबा मोनसे गायदलाइयेनफोरजों देखायगासिनो दङ जों जोंनि हादरावहाय बिजिनेसजों लोगोसे गासै बिथिङाव जौगालाङो आरो जोंनि बे गोरिब गुन्द्राफ्राबो खमायलाङो बेनि थाखाय सरकाराबो नाजादों गुबुनफोर खान्थ्रि देब्लाप जानायफोरबायदि जौगालांनो थाखाय मानोना गोदोनि समाव जोंनि हादरा इसिबां मानि मोजां नङामोन बेफार फालांगियाव गोदोसोनायमोन साननाय हनाय गोगो सोलोंथाय गोजौ सोलोंथाय गैयामोन दा फ्राय बिथिङावनो जोंनि भारत हादरआ जौगाबोबाय बेफार फालांगि खालामनाय गुबुननिफ्राय माबोरै बेसाद बायनांगौ माबोरै फाननांगौ गुबुनजों मारै गोरोबलायनांगौ बिजिनेसनि खेथ्र'याव दा बेफोरखौ जोंनि हादराबो गोबां सोलोंबाय गुबुन हादर जौगाखां हादरफोरनिफ्राय सोलोंना लानो रोंबाय बिसिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि स्थायेलफोरखौ लानानै दा जोंनि भारत हादराबो बिसोरनिबायदि खालामनो हमबाय आरो दा जोंनि भारत हादरा फालांगि फालांगियाव मोजां फारसे लामा थांगासिनो दङ बुंनाय बायदिब्ला माखासे समफोरनि उनाव जोंन ग्लबेल इकन'मिग्सया गुबुननिफ्राय गोजौ रेंकआव दावखोनायनि माखासे सुबुंफोरा बेबायदि बुंगासिनो दङ